अहाँके अहि हाँ अहाँके कोन कोन फूल यऽ लगल जे यऽ से हमरा बहुत फूलके काम छै सब फूल हमरा बहुत जादाके काम छै सब जगह हमरा देनाइ छै फूल सब बेसी फूल दए दियौ दस किलो चमेली दए दियौ हाँ चालीस किलो गुलाब दए दियौ पचास किलो अहिने कऽ सब फूल हमरा दए दियौ अपने कोन कोन फूल हाँ ठीके छै हमरा तब जाकऽ सब फूल दए दियौ अपने तब जाकऽ हम सब फूल अपन बाँटबय बुझलियै ने फूल हम बाँटबय सबके देबय बुझलियै फूल बाँटबय ने सबके हाँ ठीके छै केतना केतना रेट लागतय हाँ हँ तऽ सब फूल दए दियौक ने हम तब अहाँके पैसा दए देबय कम नहि करबय कम करबय तब ने जब हम जादा फूल लए रहल छी अहाँसँ तऽ अहाँ हमरा किछु हाँ नहि जादा मने लेबय ने हम तीस किलो चालीस किलो पचास किलो साठि किलो एतना एतना जे लेबय तऽ ओइमे किछु तऽ कम करैये लए ने पड़त अहाँके हाँ हाँ हाँ तब जाकऽ जे देहय देबय तब फूल बढ़िआँसँ देबय बढ़िआँ यऽ ने फूल फ्रेश फूल यऽ ने होना चाही हमरा ताजा एकदम ताजा फूल होना चाही ताजा फूल लेबय हमे सबके हाँ तऽ हमरा ताजा फूल चाही बुझलियै ने हाँ सबसँ बढ़िआँ फूल हमरा देबय अहाँ तबे ने फेर हमर लेनदेन अहाँसँ चलैत रहतय हमर लेनदेन करैत रहबय बढ़िआँसँ अहाँसँ हाँ जब शिकायत नहि हेतय तब हम नहि चलेबय हम हाँ जब नहि बढ़िआँ फूल हेतय तब अहींसँ लेबय हमे तब दोसर जगह कथी लए जेबय लै लए तब अहींसँ फूल लेनाइ छै हमरा बुझलियै ने हाँ हमरा पूरा मार्केटमे देख हँ हँ पूरा मार्केटमे देनाइ छै हमरा फूल बुझलियै हमरासँ एतऽसँ फूल सब मार्केटमे पूरा देनाइ छै हाँ हाँ तऽ ला बहुत जादा फूल लागतय कहलहुँ ने अहाँके बढ़िआँ ताजा फूल हमरा देबय अच्छासँ रेट लगय देबय तबे ने हम लेबय अहाँके परता पड़तै तऽ अहीँसँ लए जेबय जरूर अच्छा ठीक छै तब ठीक छै